ओइ नोंथां अबेहाय दङ स्टेनाव ना अबेहाय आंनो गारि नांगौ जादोंमोन मानो होनब्ला आङो शिलंआव बेरायहैनोमोन जोङो साथाम थांगोन बिसिबांसो लागोन फैनो हागोन ना हाया फैनो हायोब्ला थाब फैदो नैबे क'क्राझारसिम क'क्राझारनिफ्राय जों शिलंआव ज' थांसै जोङो साब्रै साबा थ' जाला साथामसो जालांगोन नोंजों साब्रै हमदो बिसिबांसो लागोन बायदि बिसिबांसो लागोन बादि दे एसे खमायना लादो थाब फैब्लानो जाबाय थांसै जे जागोन दे माबा मोनसे उनावहाय ओं दा फैब्लानो जाबाय थाब फै नेनो बालायगोन ना माखासेया एसे थाब फैदो